जेन्ना हांव म्हाका कपडे शिंवपाक वता तेन्ना असो हांवें केन्नाय पेटर्न पळयल्लों आसता तो हांव तकलेंत धरून त्या प्रमाणे हांव कपडो घेता तो कपडो घेवपाक म्हाका ऑनलायन पळोवपाक आवडटा कोणें एकदां घालो जाल्यार पळयलो इश्टाचो आसता ता ताच्या वयल्यान हांव म्हज्या कपडयाची हें करतां असो अमकोच ब्रेंड किंवां ऑनलायन अशें म्हाका आवडना म्हज्या मनांत जर केन्नाय तकलेंत म्हाका एक पेटर्न आवडलो ताचेरुच हांव तो तकलेंन दवरून एक करतां नाजाल्यार म्हज्या इश्टाक विचारता अशें केल्यार बरें दिसतलें गो तशें केल्यार बरें दिसतलो हो कपडो घेतल्यार हा कशें दिसतलें त्या प्रमाणे आवड हे करून हांव मागीर तें करतां